शिक्षा शिक्षा आजकल बहुत ही ज़रूरी है हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है ह ह हर बच्चा को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है छुट्टी के समय पर भी हमें हमें कुछ कुछ करना चाहिए छुट्टी के समय में भी पढ़ाई करना चाहिए और और शिक्षा प्राप्त करना चाहिए छुट्टी के समय में भी कुछ सीख लेना चाहिए आजकल के जमाने में बहुत शिक्षित होना हर इंसान को बहुत ज़रूरी है शिक्षित रहना हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है शिक्षित और आगे आगे सभी को आगे बढ़ना चाहिए शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए हमेशा आगे रहना चाहिए कि माने जिसको नहीं आता है पढ़ने वो छुट्टी के माने छुट्टी के समय में भी वो कुछ सीख सीख सी सीखना चाहेंगे छुट्टी जिस समय छुट्टी होती है उस समय माने सीख लेंगे छुट्टी का समय में और शिक्षा कर सकते हैं छु छुट्टी के समय में भी बहुत सी सीख स सीख करते हैं शिक्षित होना व्यक्ति को बहुत ही जरूरी है ह हर सी सी शिक्षित हैं जैसे सीखना नहीं आता किसी व्यक्ति को किसी उच्च उच्च शिक्षा पराप्त करना जो म आगे हैं जिसको नहीं आता है कभी समय पर समय समय पर टाइम मिले वो भी माने कुछ सीखना चाहेंगे आजकल के ज़माने में सभी को शिक्षित होना ही बहुत ही ज़रूरी है कैसे माने नाम कैसे लिखा जाता है वो भी माने सीख सकते हैं